मिथिलामे पाहुनके सत्कार बहुत नीक जकाँसँ करल जाइ छै किएक कि कहल जाइ छै कि जखन घरमे पाहुन अबय छै तऽ बहुत एहन एहन चीजके बनाओल जाइ छै जैसे कि खायके बहुत आनन्द आबय छै जेना तिलकोरक तरुआ कन्हुआ पताक तरुआ खमहाउरके तरुआ आरो बहुत तरहके तरुआ बनाओल जाइ छै आओर कहलो जाइ छै कि मिथिलामे छप्पन प्रकारक खाना यानि कि छप्पन भोग पाहुनके देल जाइ छै आओर पाहुनके सङ्ग सङ्ग ओइ दिन सबके ई खाना प्राप्त होइ छै तऽ कहि सकय छी कि अइ सब चीजसँ खाना बनाबयमे मतलब खा बनाबो बलाके बहुत नीक लागय छै आओर नीक जकाँ बनायके पाहुनके देल जाइ छै आओर आतिथ्य सत्कारके परम्परा मिथिलामे प्राचीन कालसँ बहुत नीक जकाँ रहल अछि तहन ने जब पाहुन बनि भगवान श्री राम मिथिला आयल छलखिन तऽ ओकर सम्मान बहुत नीक जकाँसँ भेल रहय तऽ ओतयसँ अपना सब कहि सकय छी कि मिथिलामे पाहुनक सत्कार बहुत नीक जकाँ होइ छै